ठीक छै अहाँ बताबु अररिया जिला हँ नहि नहि देखल नहि छै किमहर छै ओ हँ हूँ हूँ

ओ तब तऽ बढ़िआँ छै

हँ हूँ

हँ

हूँ हूँ हूँ ओ तऽ बढ़िएँ छै तऽ